हमरा जे छै से ई चीज सँ खुशी होइया जे हमसब गाँव घर मे रहबाक वला आदमी छी हमरा गाँव मे बहुत तरह के व्यवस्था यऽ जेनाकि प्रथम मुदा लेल जाय तऽ शिक्षा के शिक्षा मे जेनाकि बच्चा सबके लेल आँगनवाड़ी सुविधा छै शिक्षाके लेल ऊभी हरेक टोला सबमे ई तरह के सुविधा ओहिमे छै जेनाकि भोजन पानि बच्चा सबके छोट छोट बच्चा के शिक्षा ओहिमे भी सबतरह के व्यवस्था देल छै सरकार के फस्टेसँ लए क सप्ताह तक के लास्ट मे अनेक अनेक तरह के डाइटिंग वला खाना पीना ई तरह के देल जाइ छै दोसर लेल जाइ तऽ स्कूल सबके विद्यालय सबके जाहिमे भी खेल योगा ई सबके सब तरहके सुविधा ओहिमे देल जाइ छै भोजन पटनारी शिक्षा व्यवस्था पुस्तक ई सब तरह के सुविधा देल कॉलेज हॉस्पिटल सब सुविधा अछि जेनाकि अगर किनको दवाइ दारू कोनो चीज के व्यवस्था छै ओ सब जाकए स्वास्थ सेवा के लए सकैया कॉलेज सबमे बड़ा बड़ा दशमी के बाद जे भी अगर शिक्षा ग्रहण करैलए चाहै छै ओ सबमे कए सकैया फील्ड वगैरह जे की बच्चा सब साँझ के आबैया खेल कूद ई सब के तरहके करैया खेती के दृष्टि सँ कहल जाइ अपना सबके खेती मे बढ़िऑं तरह सब तरह के चीज होइया जेनाकि भए गेल धान मूँग मक्का मछली मखान ई सबके करनाइ ओहिके बाद मन्दिर ई सब सबकिछु यऽ जे हमरासबके गाँवके आसपास मे यऽ जाइ छी घुमय फिरै लए ईसब चीज के देख कऽ खुशी होइया गाँवमे परिवहन सेवा रोड ई सबचीज जे छै से देख क मन प्रसन्न होइया जे हमरासबके गाँवमे ई सब चीज अते तरह के सुविधा होइया ई सबके लए कऽ जे छै से खुशी होइत रहैया और जे छै बगीचा एहिमे जब भी बच्चा तच्चा सब भी जाइए कही भी सब तरह के फल ऊल ई सब के सुविधा रहैया जेकी बच्चा सब जाइया तऽ अपन मन के अनुकूल अपन कोनो भी चीज करैया ई सब तरह के चीज देख कऽ जे छै से खुशी होइत रहैया आओर जे छै से बहुत प्रकार के एहन एहन चीज सब यऽ ओहि गाम घर सँ जुड़ल जे की अपना सबमे देख कऽ खुशी होइया ई